हल्लो जय झूलेलाल तव्हां खां हिक वेनती हुई असुल में मूंजे ॿार खे चारि ॾींहं छुट्टी खपे स्कूल खां छो की मां पैले बि टाईगर में इनखे ॾिनी थी वञा पई जी जी नंढे ॿार खे ॾिनी थी वञा पई त असांखे मोकिल कीअं मिलंदी मतिलब एप्लीकेशन लॻाइणी पवंदी छा लॻाइणी पवंदी थोरी मूंखे सलाहु ॾींदव जी जी जी जी त हीअ एप्लीकेशन मां पहिरीं ॾई सघां थी या मां पोइ अची करे ॾई सघां पई अच्छा अॻिमें ॾियणी आहे मूंखे हलो ठीकु हलो ठीकु ठीकु त हलो त मां तव्हांखे हिकिड़ो लिखित रूप में चओ था त मां लिखी करे तव्हांखे स्कूल में जम्मा करे वेंदीमाव ऑफ़िस अची करे जी जी जी हिकिड़ी एप्लीकेशन लिखिणी पवंदी न मूंखे

मूंखे हिकु अप्रैल खां चईं अप्रैल ताईं खपे ठीकु आहे ठीकु आहे चङो जी जी जी जी जी जी न न बसि मां अची करे समिट करे रखांव थी पई तव्हांखे छो की मूंखे निकिरणो आहे न इन्हीअ करे चङो जय झूलेलाल